ठण्डाके मौसममे गाएके देहपर चट्टी देलहुँ ओछरा कऽ देलहुँ घूर घार लगेलहुँ अबेरकऽ मतलब घरसँ निकाललहुँ सबेरे घरमे बान्हि देलहुँ ठण्डाके चलते टाट फरक जे टूटल अइ तऽ सबके पन्नी लऽकऽ तिरपाल खरीद कऽ अकरा घेरकऽ रखलहुँ मतलब तबियत खराप भऽ गेलै अकरा टोनिक देलहुँ दवाइ देलहुँ ठण्डीमे गर्मीके आदी पकाकऽ देलहुँ आ गर्मी जँ छै तऽ रौदमे नहि रखलहुँ अकरा फेर ठण्डा मे सबेरे बान्हि देलहुँ अकरा सब दिन मतलब मानि लिअ जे धोलहुँ सर्फ लऽ कऽ साबुन लऽ कऽ अकरा अठकोरबा देहमे भऽ गेलै से दबाइ लगेलहुँ अकरा संयमसँ राखऽ पड़ैत छै सबके रखलहुँ एखनके मौसम छै ठंढा अबेर कऽ निकाललहुँ सबेरे बान्हि देलहुँ देहपर चट्टी देलहुँ सानीमे पानि नहि देलहुँ हँ दाना जे देलहुँ सुधा दाना देलहुँ तैआरी दाना देलहुँ तऽ पानि नहि दऽ कऽ अकरा एहिमे लादीमे मिला देलहुँ अबेर कऽ सबेरमे निकाललहुँ सबेरमे मतलब सबेरही अकरा घरमे बान्हि देल गेल ओही प्रकारसँ हमसब मालजालके सेवा करैत छी हूँ जे कनिक एक रती एक बेर दू बेर ढसि देलक तऽ गाए सर्दिया गेलै तऽ अकरा आदी पकाकऽ देलहुँ मिट्ठा देलहुँ जे एहिसँ एकर शरीर गर्म रहतै तऽ मतलब कोनो तरहक कोनो प्रकारके अकरा दिक्कत नहि होयतै इएह सब हम करैत छी हमसब हँ